हॅलो ओलांतल्यान उलयता म्हाका न्हू एक कॅब बूक करपा जाय आशिल्ली म्हाका म्हाराष्ट्रा पुने वचपा जाय हय आनी सकानचें सात म्हणल्या पीक करपा पडटलें तुमकां हय तिडामड जंक्शना कडेन हय टोटल सो जाणां आसतलीं हय हय सो जाणां आसा हय सकाणच्या साता तिडामोळ जंक्शन थंयसून पुने पावोपा पडटलें हय कितले तुमचें भाडें धा हजार आ कांय कमी जावपा ना तशें कशें लायक पळय तुमचे कडल्यान सदां बूक करता न्हू हांव वचपा आसल्या सो लायक तुमगे रेगुलर कस्टमर हांव किद्या ते डिस्कावंट आसपा जाय न्ही मातशें सुद्दां कमी जावपा ना एक आठ हजार वो साडे आठ हजार सुद्दां जाल्यार जाता हय ओके ओके बरें बरें थँक्यू आनी मातशें टायमार पाव हा किद्या आमकां मागीर ते पुने सारकें एक फंग्शन आसा ताका लागून टायमार पावपा जाय जातलें न्हू ओके बरें